हँ हेलो हँ के बाजैत छी हँ कतय जेबाक यए अहाँकेँ ओ हमरा जयबाक यए से हमरा छपड़ा जयबाक अइ हमरा छपड़ा जयबाक अछि आर अहाँ ओहिठामसँ दरभङ्गा आओर

हँ

छपड़ा जायब तऽ बिहारके जे छै से सुपौल जिलामे से बहुत किछु छै जिला बनि गेल हेँ सुपौल आरसभ सुविधा यए सुपौल जिलाके तऽ अहिठाम हम बेसी रहैत छी अहिठाम छपड़ा एखन जा रहल छी इसकुल कॉलेजसभ चीजके दरभङ्गामे तऽ पेंटिंगसभके बेसी व्यवहार छै छै ने हँ मिथिला पेन्टिंग तऽ बहुत नीक छै हँ हँ हँ लेकिन दरभङ्गा जिलामे प्रसिद्ध मन्दिरसभ बहुत भगवतीके बहुत नीक छै सभ छै बहुत नीक मन्दिरसभ छै तब हमरो होइए जे एक बेर हमहूँ ओहि जगह जैतहुँ आ जाइके सुविधा होइत छै ठीक छै आबयके सुविधा हमरा अहाँ बतायब किया से हम निश्चित आयब दरभङ्गा एक बेर हम निश्चित आयब अहाँ सुपौल सेहो एतय हँ हँ हँ ठीक छै तऽ हमहूँसभ आबयके कोशिश करब हँ